टी व्ही एक जिवनाक लागली कीड अशी आसा आमकां आतां टीव्हीचे शिवाय कांयच चलना जेवण चलना कांय ना प्रत्येक जाण ल्हान जावं व्हड सगळीं वचून टी व्ही मुखार बसतात कसलींय सिरियलां पळय मागीर तें कार्टूना पळय भुरग्यांक आतां जेवण सुद्दा टी व्ही शिवाय चलना टी व्ही लावन तांकां जेवण दिवचें पडटा आमचीं जाणटीं नेणटीं फक्त सिरियलां पळयत रावप घरांतल्या कामार लक्ष दिवप ना भुरग्यां कडेन लक्ष दिवप ना फक्त टीव्ही तीं कार्टूना पळय आयचें सिरियल फाल्यां केन्ना लागतलें आय बरें सिरियल लागलां आं फाल्यां तें कितल्या टामार लागतलें तितूंतच आमची तकली उरता आनी आज अशें जाल्लें न्ही फाल्यां कितें जातलें गो तें हे विचार करून करून मागीर तो दिसभर तितूंकच वता बाबा आं फाल्यां नी दिसता म्हाका तो तेका मारतलो हेका मारतलो अशीं नाका आशिल्लीं ती विचार घेवप आनी ते टीव्हीर पळोवप भुरगीं काय ना उठलीं की स्कुलाक गेलीं आयलीं टी व्ही लायली मम्मी म्हाक टी व्ही लायन दी ना जाल्यार हांव जेवना जालें मम्मीन मागीर फोर्सान टी व्ही लायन ना बाबा जेव बाबा जेव ना जाल्यार जेव नासतना रावता नी भुरगो तेका लागून टी व्ही लायन दिवप कसलीं पिक्चरां पळय आनी बरें कांय टी व्हीचेर पळयचे ना न्यूझ बातम्यो लोक पळयतात पूण भायल्यान जो पेपर येता तो अजीबात पळयनात कन्टीन्यू टी व्ही टी व्ही टी व्ही कितेंं म्हूण पळयतात तें कळना पिक्चरां बायलो हांगा टी व्ही मुखार येवप चुलीर कितें दवरल्यार तें थंयच बशिल्ले कडेन करपोन गेलें आ कितें जालें वास कसलो येता गो ना कांय ना पळयल्यार टी व्ही गुन्यांव इफेक्ट हो टी व्हीचो टी व्हीचो जाता तितलो लोक दुरउपयोग करता बरो उपयोग करून घेनात तो कन्टीन्यूअस सकाळीं चालू जाता तो रातचो चालूच उरता म्हाका दिसता एक टायम ब्लास्ट जातलो अशें सुद्दा दिसता भुरगीं सुद्दा तशींच तेमकां टी व्हीचेर कार्टूना कार्टून पळोवपाक जाय ना जाल्यार तें आतां डोरेमोन कांय कितें लागलां तें तर तेंका सामकें आवडिचें आनी तो आतां टी व्हीचेर नवीन सिरियल चालू आसा कितें तें येना म्हाका आ तारक मेहता का उलटा चशमा हें आनी तें भुरगीं तरी ल्हान सुद्दां व्हड सुद्दां तितूंतच उरता तेतूंत मदीं आनी कांयच लक्षांत उरना बाबा कितें तें आतां जेवा आसतना तोंडांत हात वता काय ताटांत ताटांत हात वता काय तो जमनीर पडटा हें सुद्दां थोड्यांक खबर उरना टी व्ही मुखार टी व्ही म्हणल्यार एक सामकी कीड लागिल्ली आसा